जिब जुनार फिसिनाया जाहैबाय बर'नि मोनसे हारिमु जोङो जिब जुखौ न'आव फिसियोबा अमा मोसौ बोरमा दाव सैमा गासैबो फिसिनाय जायो अमायाथ' बर'नि मोनसे नेमखान्थिखा अमा फिसिनाय मोसौ फिसिनाय बोरमा फिसिनाय माखासे बर'फोरा गावनि जिउखौ खुंनो थाखाय अमा फिसियो मोसौ फिसियो बोरमा फिसियो दाउ फिसियो अमा फिसिनायाबो मोजाङैनो मानसिफोरनिखौ हेफाजाब होयो मानसिफोरनि जिउ खुंनायाव हेफाजाब होयो अमा फिसिनायाबो सादारन खोथा नङा अमानो थाखाय जाग्रा आदार संनाय जाग्रा मुवा संनाय गासैयावबो गोबां गोनांथि जायो जेरै अमा आदार संनो थाखाय माइरं इंखुरखौ संनाय अमानो रुनाय माइरं रुनाय थास' रुनाय बायदि गोनांथि जायो दाउ अमा फिसिनो थाखाय माखासे माइरं मायनि गोनांथि जायो माइरं माया मानिफ्राय फैयो बर'नि आबाद खालामनानैसो फैगोन आबाद खालामनानैसो दाउ अमानो फिसिनो होगोन मोसौनोबो गोनांथि गांसो गांसोआ गोबां गोनांथि मोसौ फिसिनो थाखाय मोजां मोनो होनोब्ला आं बांसिन मोजां मोनो दाउ फिसिनो अमा फिसिनो बोरमा फिसिनो मोसौ फिसिनो मोजां गासैखौबो मोजां मोनो सैमा फिसिनाया जायैबाय नखर बेंनो थाखाय जेरै नखरखौ माखासे सैमाफ्रा बेङो सैमानो थाखायबो जाग्रा आदार होनाय जाग्रा होनाय गासैबावबो मोजां मोनो अमा दाव बोरमा फिसिनाया बर' हारिनि बयनिबो गोनांथि जायखौ जिउ खुंनायाव गोबां मदद खालामो जिउ खुंनो थाखाय माखासे गोरिब सुबुंफोरनि थाखाय हेफाजाब होयो अमा फिसिनायसै मावजि फिसिनाय मावजियाथ' बयनियावबो थाखायो बयनिबो नखरावबो अमा बोरमा दाउ बयबो फिसिखायो अमा दाउवा बयनिबो गोनांथि अमा दाउ फिसिनानैबो न'आवबो संनानै जानो हायो बैसागु बोथोर सफैब्ला बैसागु बोथोरनि थाखाय अमा फिनाय रायजो राजाफोरखौ अमा संनानै जाहोनाय अमा सिथारनानै जाहोनाय बर'नि नेमखान्थि बर'फ्रा बयबो बैसागु बोथोराव नखर नखर हाबनानै जौ खाजि जायो जेरै जेराव जायफ्रा अमा सिथारो रायजोफोरखौ जाहोयो अमा बोरमा फिनायानो गोबां गोनांथि बर'फोरनि थाखाय अमा फिसिनाय मोसौ फिसिनायाव बर'फोरनि थाखाय गोबां गोनांथि जिउ खुंनायाव राहा होयो माखासे गेना गोनांथि जेरै हालाय हाफाय जानाय सुबुं सोरनिबा लोमजानाय साजानायाव अमा मोसौ फानब्रबनाय गावबा गाव गोनांथि होनो रां बुथुमनाय रांनि गोनांथिफ्राव अमा बोरमा गोनांथि जायो मोसौखौ फिसिनानै मोसौ फिसा जाहोनाय गाइखेर मोनलोंनाय गाइखेरनिफ्राय साहा मोनलोंनाय गोबां बर'फोरनि थाखाय गोनांथि मोसौआबो बर'फोरनि थाखाय गोबां गोनांथि जुनार होनजायो मोसौ फिसियोब्ला गाइखेर मोनो गाइखेर दाखा खालामनो हायो गासैबो हाल मावनो थाखाय माखासे बर'फ्रा आबाद मावनो थाखाय माय माय गायनो फुनो थाखाय मोसौखौ गोबां रोखोमनि गोनांथि हमनानै लायो मोसौआ मोसौ हालुवाजों हालौनाय माय आबाद खालामनायाव मोसौनि गोनांथि जायो